हांव न्ही टिवी पळोवपा बसलेलें टिवी पळयता म्हाका टिवीचेर एड दिसलो फ्लीपकाटाचेर सा बरी सा बँगल्सां येयल्याय म्हण हांवें मागी टायम आनी केल ना हांयें मागी बँगल्सा फ्लिपकार्ट एप घेतलो मोबायलाचेर आनी बँगल्सां पळोवपा लागलें फ्लिपकाटाचेर फ्लिपकाटाचेर कितल्या तरेची बँगल्सां आनी कितले कपडे रे किद किद मेळटाच आतां क्वॉलिटी बी बरी आसता आनी मेन म्हळ्या तेंची एमआरपी बी कमी आसता पूण म्हाका बँगल्सां जाय आसले न्हू म्हणो हांव बँगल्स पळोवपा लागलें बँगल्स तेंगे कितल्या भशेन आसता डिफरंट टायप अशीं म्हळ्यार गोल्डन कलर प्लस तेजी डिजायन डिजायन म्हळ्या कितें आतां पयलींचो न्हू आतांचो नीव असो आतां कशी भांगराची पळय तशें करून आसले तीं मागी किदें जाता ही पळोवपा चड बरी दीस भांगराची डिजायन तितलो आसना पय फक्त भांगरूच आसता पय पूण हेंचें किदें ते पोवळ्याचे प्लस गोल्डन प्लस कलरींग म्हण डिजायन आसता डिजायन म्हाका खंयची खंयची बरी दिसली पळय हांवें तीच ऑर्डर केली एक हांवें धाशीं ऑर्डर केली डिफरंट टायप अशीं आ बरीं दिसताय तीं हांये ऑर्डर केली ऑर्डर केली मागी तेमी म्हाका सप्लाय केली म्हाका पांच दिसांनी सप्लाय केली ओपन केली पयल्यार सारकी ओपन केल्ली एक आनी तेजे डिसकावंट आशिल्लो तेंगेलो तेंगे डिसकावंट आसताय एक टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट अशें कोन्न डिसकावंट आसता तेणे तो डिसकावंट बी कट केल्लो मागीर सप्लाय केली तेणी डिसकावंट कट करून आनी मागीर तेजे पयशे तेन्ना तेन्ना पे कन दिलो मागी पे केलो हांवें मागीर घरांतल्या सगल्या दिलीं तींं कांकणां हांवें दोन घेतली मागी थिंगां सायडीच्या दोन दिली मागी ती सुद्दा म्हणो लागली तुगे कांकणां बरी दिसताय म्हूण पळपा आनी तेंची क्वॉलिटी सुद्दा तेंची इतली पाड ना म्हूण शोपार गेलें शोपार तें घेतलीं न्हू तेंची क्वॉलिटी कितें आसता तीं दोन दीस घाली ती सामकी धवी पडटाय ही तशी नाहलेली हे आमी म्हयनोभर घालून पयली म्हयनो भर घालून पयल्या मागीर तेजी कलर वचना आनी पोवळ्यो म्हणल्या झडना सा बरे आसलेली आतां खिय घालन गेली न्हू लोक सुद्दा म्हणप आसलेलो तुमची केन्ना घेतली गो कांकणां भांगराची म्हुणोन इतलें म्हणल्या सा बरी दीस आतां तेंचे फ्लिपकाटा किदें आसता चवथ दिवाळी आसली न्हय चड डिसकावंट आसता तेका लागो चवती बी घेवपा लागो हांयें मागी आई बी ऑर्डर केली तीं किद्या तेंचे चवती चड डिसकावंट आसता हांवेंन ती बेश्टी बेश्टी हें केल्ली तेंगे दिवाळे बी तशे कन्न डिसकावंट आसता मागी तेन्ना म्हाका तितलो डिसकावंट मेळ्ळां पूण आसले बरीं क्वॉलिटी पळोन हांयेंन तुमका कोणा जाय जाल्या ऑर्डर करपा जाता तशें कांय ना ती पूण ते बरी क्वॉलिटी अशी पयली भांगराचीं तितली बरीं दिसना पूण ही खोटे तितलीं बरीं दिसताय लोक आतां घातली न्हू आतां खोटेलीच चड घालताय हे भांगराची खंय तितली घालताय आनी भांगराची मागी तितली पळोवपा बरी दिसनाय हीं पळोवपा बरीं दिसताय पळय मागी ती डिसकावंट तर आसताच आतां तूं शोपकीपरा कडेन गेलो ते किदें डिसकावंट दिताय तेंगे हन्ड्रेड आहा तें हन्ड्रेडाचेंच हीं तशीं ना आतां हिजे दोन हजार आसलेले पूण म्हाका मेळ्ळी कितले एक हजराची आनी प्लस पळेवपा बरी दिसतात न्हय शोपकिपरा किदें तेंचे हें डिसकावंट म्हण आसना तो थिंगा घेवपा ऐशे कन फ्लिपकाटा बी ऑर्डर मारली न्हू चड बरी अशें करून किदेंय सणाक डिसकावंट माल्ल्या हें घेतल्या कोता येता किद्या सणा तेंगे डिसकावंट बरो आसता आनी प्लस तुजो बरो मेळटा बरें मेळटा ती वस्त घेवपा जायीच न्हू आतां हांवें घेतलेली न्हय म्हागे आजून म्हणल्या घालता पूण आजून तशें कांयच जालें ना बरीं उरताय किद्या उदक बीन लागले न्हू तशी पाड बी जायनाय तीं आतां कोणा दिले पळय तीं सुद्दा म्हणटाय आपणा एबय आजून कांकणां तश्शी आसा म्हूण भांगरा तरी आपणा मोडून वयता पूण हीं तशीं करून मोडनाय म्हूण हीं तशींच आहाय म्हूण आतां डिस डिजायन मातशे पूण हालनाय म्हूण